हाँ जी नमस्ते और सोने का कैसा भाव है अच्छा नहीं बहुत महंगा बता रही हैं आप

कल शादी हमारे यहाँ है तो सब लेना था सेट उट ये ये हार का सेट कितने में आ जायेगा

हाँ हाँ लेना है लेकिन बहुत महंगा बता रही हैं आप लेना है लेकिन कुछ कम वम करेंगी वही शादी है लड़की की तो उसके लिये सब ज्वेलेरी लेना था हाँ सब कुछ लेना है हाँ यही सब लेना था हाँ हाँ यही सब लेना था हाँ कुछ कम ऐसी करिये मैं आऊँगी लेने बस अभी आऊँगी कुछ समय बाद हाँ चलिये जी ठीक है नमस्ते नमस्ते